हम अपने पौधों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनके विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं जब हम पौधे लगाते हैं तो उनको कैसे हमको सारा चीज करना है उनको कब पानी डालना है पौधे को कितने अंदर तक हम उसको गड्ढा बनाएँ कि पौधे जो हैं कि लग जाएँ उनके ऊपर खाद कौन सा डालें हम ये सब उनके विशेषज्ञ से लेते हैं सलाह जिसको अभी सर्दियों का मौसम है तो पौधों को कितनी देरी तक धूप में रखना चहिए कितनी देरी तक छाँव में रखना चहिए कैसे उनमें पानी किस टाइम डालना चाहिए किस टाइम नहीं डालना चहिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं पौधे से हमें ऊर्जा मिलती है स्वास्थ्य हम लोगों का अच्छा रहता है घर का वातावरण अच्छा रहता है